جب لکھنے کا شوق ہو تو اسے سنبھالنا نہیں پڑتا ہے وہ خود بخود سنبھلا ہوا ہوتا ہے جب بھی وقت ملتا ہے یا جب بھی ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بات ہم فوراً موبائل پیڈ پر یا جو ہے قلم کاغذ سے اگر میسر ہوتا ہے تو اس پہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں ویسے کوئی عام طور پر لکھنے کی جگہ یا لکھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں سکون سے بیٹھتے ہیں تب چیزیں ذہن میں بڑی آسانی سے آتی ہیں آپ سوچتے ہیں چہار طرفہ سوچتے ہیں تو اس وقت جو ہے لکھنا آسان ہوتا ہے کیونکہ زندگی کے فلسفے زمانے کے فلسفے جب اکیلے میں آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں تب زیادہ سمجھ میں آتے ہیں میں بھی عام طور پہ ایسے ہی وقت میں اور لکھنا پسند کرتا ہوں میں عمومی طور پر اپنے روم میں جب رات کے وقت بیٹھتا ہوں اکیلا ہوتا ہوں نیند جلدی نہیں آتی ہے تو اس وقت میرا ذہن بہت تیز کام کرتا ہے اور اس وقت میں لکھتا ہوں موبائل پیڈ نکال کر اسی پہ لکھنا شروع کرتا ہوں